जी हेलो जी हाँ हम लकड़ी बेचने वाले के दुकान से ही बोल रहे हैं जी हाँ आप को मिल जाएंगे हमारे यहाँ से मैम आप क्या बता सकती हैं कि आप को क्या क्या बनवाना था उस से जी हाँ मैम हमारे यहाँ से लकड़ी ले कर जाते हैं तो मैम बेड चेयर लक बेड में मतलब मैम फर्नीचर के जितने भी समान होते हैं वो सारे बनते हैं और मैम हमारे यहाँ की लकड़ी भी बहुत मज़बूत होती है तो मैम आप हमारे यहाँ से ले जा कर कुछ भी मतलब बनवा सकती हैं मैम मेरी दुकान तो सक्तिनगर में नहीं मेरी दुकान बढ़न में है

बढ़न में नगर निगम है उसके बगल में मैम आप किसी से पूछेंगी फर्नीचर की दुकान आप पूछेंगी दुकान अनुष्का अनुष्का फर्नीचर दुकान तो आप को कोई भी बता देगा जी हाँ हमारे यहाँ यहाँ से लकड़ी ले जा कर फर्नीचर वग़ैरह और ये सब बनाते हैं आप किसी से पूछेंगी तो वो हमें हमारे बारे में आप को बता देंगे जी हाँ मैम इतने सारे आप को बनवाने हैं तो लगभग आप को मैम एक से डेढ़ ट्रक के बीच लकड़ियाँ आएगी उस से मैम आप की ये सब चीज़ें बन जाएंगी हाँ मैम हमारे यहाँ लड़कियाँ मैम वज़न के हिसाब से मिलती हैं तो मैम आप को जितने वज़न की होगी लगभग मैम आप की इतने सामानों में हमारे कम से कम मैम डेढ़ से दो कुंटल तक लग सकता है लकड़ियाँ तो उस में मैम ये सब आप की बन सकती हैं चीज़ें जी हाँ मैम ये सब आप को मिल जाएंगी मैम लेकिन आप क्या बता सकती हैं उसके अलावा मैम आप को कुछ और बनवाना है जैसे छोटी टेबल या फिर छोटी डाइनिंग टेबल या फिर मैम और कुछ जी हाँ मैम मैं समझ गई और मैम इसके साथ जैसे और कुछ भी चाहिए था और कुछ छोटे मोटे बनाने के लिए तो मैम आप ने जैसे उस बताया था एक डाइनिंग टेबल तो मैम क्या वो डाइनिंग टेबल छोटा होगा या बड़ा होगा हम उस हिसाब से आप को लड़कियाँ दे पाएंगे जी हाँ मैम ये तो थोड़ी बड़ी सी डाइनिंग टेबल हो गई तो मैम उस हिसाब से हम उस लड़कियों में भी ये भी हम ऐड कर देंगे तो मैम आप का टोटल अमाउंट मैम हो जाएगा मैं जिस हिसाब से मैंने बताया था कि आप का मैम पूरा टोटल जाएगा डेढ़ से दो लाख के बीच एक से डेढ़ कुंटल बताया था तो लगभग मैम आप को मैम सवा कुंटल तक आप को जाएगा लकड़ी हाँ मैम तो मैम ये मैं आप के एड्रेस पर मैम आप अपना एड्रेस हमारे पर शेयर कर दीजिए सेंड कर दीजिए ताकि मैं आप को वहाँ तक लकड़ी पहुंँचा सकूँ जी मैम मैम मैं आप को आप के एड्रेस तक लकड़ी भिजवा दूँगी मैम मेरे साथ मेरे जिन भेजवाऊँगी उनके साथ एक डिलीवर जाएगा मैम उस लड़के को आप पैसा आप उस में पेमेंट कर दीजिएगा चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मैम दोनों सुविधाएँ हैं आप दोनों में से चाहें उसी पर पेमेंट कर दीजिएगा ओके मैम ठीक है मैम धन्यवाद